आं ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओंखाम संनायाव आंनो बन नांग्रोगौ जायो बनखौ जगार खालामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहा दै जगार खालामनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय आरो माइरंखौ सुना लायो बिनि उनावहाय बासोन फाथो थुरसि खुरैखौ हुना लायो आरो बेनि उनाव थोरसि खुरै सुखांनायनि उनावहा ओंखामखौ लासैनो बनजोंसो सङोथ' बनखौ जरायनानै लाग्रोबाय बेनिफ्राय साबानि ओंखाम संनाय नालाय साबानि थेमा बा नांगौ जायो आरो थेमा बा लायो आरो थेमा बा लानानै सुना लायो सुना लानानै बेनि उनाव दै जगार लानानै ओंखामखौ बन जननानै ओंखामखौ जाहाथे दोआव होनानै सङो बेनि उनाव ओंखामखौ संहोलां आरो मैगंफोरखौ मेगंफोरखौ आङो मा खालामना लायो बासिना लाग्रोयो मैगं गोथांबा आलु जिरना लायो आलु जिरना लानानै बेनि उनाव सुना लाबाय सुना लानानै फानलु देना लाबाय सामब्राम हाना लाबाय रुसुन सोब माबाना लाजोब्बाय आरो देना लाबाय आरो देना लानानै बेनि उनाव ओंखामा मोनबा आङो मैगंखौ सङो थावखौ सेरबाय सेरनानै सामब्रामखौ होबाय आरो बेनि उनाव रुसुनखौ होयो आरो रुसुनखौ होनानै सेरबाय सेरनानै ओमफ्राय सङो आलु आरो आलुखौनो सङो बेनि उनाव आरो आलु झल सङो आरोना आलु झल संबाय बेनि उनावहा बिहावा बिहाव दं नालाय बिहावा बेदर जानो होननायखाय बेदर लाबोनाय दंखायोमोन बे बेदरखौ भाजा एवो आरो आलुजों आलुजों भाजा एवना होबाय बेनिफ्राय गथ' सानै दं आंहा जों बिसि फिसाइ हौवा हिन्जाव आरो बिहाव सासे साबा जायो आरो जों गासै जों बिसोरो गथ' सानैनो आरो बिहाव आरो हौवानो ओंखाम माबाखौ ओंखामखौ खुरना होग्रोयो आं ओंखामखौ खुरना होग्रोयो आरो बेनिफ्राय बिसोर जाखांनायनि उनाव आं लासैनो जायो बेनिफ्राय जाखांनायनि उनाव आं थोरसि खुरै बासोनफोरखौ माबानानै बुथुम जोबनानै सुयो आरो सुनानै लायो बेनिफ्राय सुस्रां आरिस्रां आरो बेलेग खामानि मावना लायो जि सुयो जिफोरखौ सुनानै लायो आरो जिफोरखौ सुनानै लानानै आरो बेलेग खामानि मावो आरो आं बनफोरखौ नागिरना लायो बनजोंसो सङो नालाय मोनानि बन नागिरनांगौ जालायबाय फुंनि संखांनानै मोनानि आरो संनो जालायबायना बेनिखायनो बन जगार खालामना लानांगौ जाबाय आरो बन जगार खालामना नागिरना लालायबाय आंहा बेनिफ्राय आरो मोनानि मा संगोन मा मागोन फिसाइखौ बुंलायबाय मा जागोन मोनायावहाय मा जागोन हराव ओमफ्राय बुंबाय फिसाइया बै नाजों नाफोरखौनो जानोसैदां बिदि होनना बुङो आरो बिदिबालाय नाफोरखौनो फवासे लाबोदो बिदि होनना बुङो आरो ना लाना फै हौवाया जोंहा ना फवासे लाबोयो आरो नाजों ओमफ्राय फानथाव मोखैजों सङो आरो संनो जगार लायो ए बरहियासे रुसुन फानलु होनानै देना लानानै नाखौ फ्राय खालामना लाग्रोना बिलाहिजों फानथाव मोखै फानथाव मोखैजों फानथाव मोखैजों झुल खालामना लायो झुल खालामनानै बरहियासो झुल खालामनानै लायो बेनिफ्राय हौवा आरो गथ'फोरखौ फरायहोनो नेयो आरो नौथासोहालागै बा दसथासोहालागै फरायहोयो आरो फरायहोनानै बिहावनो खुरना होग्रोयो बेनिफ्राय उनावहा गथ'फोरखौ फरायहोखां आरिखां ओंखामखौ खुरना होयो आरो गथ'फोरनो जेब्ला दसथासो जायो अब्ला ओंखामखौ खुरना होयो आरो गथ'फोरनो

ओमफ्राय ओंखामखौ खुरना होबाय गथ'फोरा जाबाय आंनि हौवायाबो जाबाय बिनि उनाव गथ'फोरखौ जाहोखां आरिखां उनदुनो बिसोनाखौ बना होबाय आरो बुस्रां बुस्रिं खालामनानै बिसिनाखौ बुना होबाय गथ'फ्रा उनदुबाय गथ'फोरा उनदुखांनायनि उनाव जेब्ला जोंबो उनदुयो बिनि उनावहाय फुंनि सारिथायावहा गथ'फोरखौ फोजाबाय फोजाखांनानै गथ'फोरखौ फरायनो होयो आरो गथ'फोरखौ फरायनो होयो गथ'फोरा मुब्रुम मुसि उथियो मोखां सुयो ब्रास खालामो ब्रास खालामनानै बिनि उनावहा गथ'फ्रा फरायनो गावनि मासियाव माबायाव सियाराव जयो आरो सियाराव जयो ओमफ्राय आंबो दे बाबामोन मोजां फराय बेखौ लिर अंक'फोरखौ मोजां लिर इंलिसखौ मोजां फराय बिदि होननानै आसि थुनानै इसे इसे बाहाय बाहाय फोरोङो आरो